पशु पालन में हमें बहुत सी गम्भीर समस्या बीमारियों से आती है बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कि हमको काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और सामान्य तौर से उनको पहले तो बुखार आता है किसी भी बीमारी का शुरुआती लक्षण बुखार ही है तो हमको बुखार की ही दवा करनी पड़ती है और थोड़ी सी लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए लापरवाही कर देते हैं तो बाद में हमको ज़्यादा तकलीफ़ें झेलनी पड़ती हैं और बरसात के टाइम में ख़ुरपका मुँहपका होता है बरसात के बाद जो बाढ़ आती है बाढ़ में जीवाणु विषाणु वायरस जो उत्पन्न होते हैं उनकी वज़ह से होता है कुछ संक्रामक बीमारियाँ होती हैं जो बीमारियाँ एक पशु को हो गई तो दूसरे को भी हो जाती हैं कुछ उनके खानपान हो जाती हैं कुछ उनके चलने फिरने से हो जाती हैं तो ऐसे में पशुओं की साफ़ सफ़ाई का ध्यान पशुओं के बाँधने की जगह की साफ़ सफ़ाई का ध्यान और ज़मीन को का जहाँ बाँधते हैं कच्ची जगह में हम लोग बाँधते हैं तो कच्ची जगह खाल ऊँची हो जाती है ऊबड़ खाबड़ हो जाती है तो ऐसी जगहों में जब बच्चा देने वाले जो पशु होते हैं मित्रल रोग का प्रभाव होता है और उसकी देखरेख अच्छे से करना जमीन को समतलीकरण करना पड़ता है उनके नीचे में पुआल डालना होता है या रेत डालनी पड़ती है जिससे कि उनके थानों में दिक्कत न हो और जो उनके बच्चा देने के टाइम में भी कचरा होता है और साफ़ सफ़ाई करने में आराम हो मुख्य रूप से पशुओं की साफ़ सफ़ाई रहे टाइम से टीकाकरण हो टीका आ गए हैं तो टीकाकरण हो तो पशुओं की बीमारी से बचा जा सकता है सर एक